हां जी सर तुसें चाही कन्नै केह् केह् डिश रक्खी दी मैं अजय बोल्लै दा अजय कुमार अच्छा अच्छा होर कोई अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा होर कोई हां असें कोई आर्डर चाहिदा असें चाहिदा कोई अपने चाह् मट्ठी बगैरा जेह्ड़ा कोई मोमो शोमो बगैरा होंदे कोई चक्कर नि के बस अज्ज चाहिदे एह् कोई दो दो बजे हां अस चाहिदे कोई दस बंदे हां काफी बी चाहिदी ही हां चाह् नि चाहिदी